आं दाखालि डेलनि लेपटप गंसे बायदोंमोन फरटिन इन्स लेपटप लेपटपा बिरात रेजें थिखोनायाव लांलाय लाबोलाय मोजां आरो कालाराबो बिराद मोजां मुभिफोर आरो भिडिअफोर नायबा कालारा बिराद मोजां फैयो आरो लेपटपनि ब्राइटनेसाबो मोजां बायह्रायाव सानलाइताव युस खालामबाबो खोमसि बा मोले नुवा बियो बिरात मोजांयै नुयो बेनिखायनो डेल लेपटप प्रडाकफोरा जोबोद मोजां